کھیل کود سے اکثر علاقے میں کہ لوگوں کو بہت سا فائدہ ہوتا ہے صحت تندرست رہتا ہے کھیل کود سے باڈی میں پھرتی پن آتا ہے بہت سے بیماری سے لوگ پرہیز ہوتے ہیں اور وزش ایک طرح سے کھیل کود کرنے سے وزش ہو جاتا ہے سانوں کے اندر اور سماجی تعلم بھی ہوتا ہے جیسے فٹ بال وولی بال کرکٹ کبڈی وغیرہ کھیلنے سے انسان کے اندر پھرتی آتی ہے اور تندرست رہتے ہیں کھیلنے سے انسان کے اندر بہت ساری پھرتی پن رہتا ہے اور سوستھ بھی ٹھیک رہتا ہے اس کے لیے انسان کو ہمیشہ تندرستی اور پھرتی پر بھی کام ہوتا رہتا ہے اسی لیے تندرست رہتا ہے